ہیلو جی سلام علیکم جی الحمد للہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے گاؤں میں جلسہ ہوا تھا کیسا کیسا پروگرام رہا ہوں ہوں اچھا اچھا یعنی یعنی لیٹرین اوٹرین کا کھانے وانے کا سب سویدھا تھا اچھا اچھا اچھا اچھا سب جانکاری بھی ملی ہوگی ہاں ٹھیک ہے ہوں میرے گاؤں میں بھی ہوئی تو میرے گاؤں میں بھی اچھا سا ہوا جلسہ کئی طرح کئی جگہ پر لیٹرین کی سویدھا رکھے لیٹرین کی سویدھا کھانے کی سویدھا کچھ اچھی باتیں بتائی گئی ہیں دین کے معاملے میں ہاں ہاں ہاں وہ بھی ہوا حافج قرآن کی پگڑی بھی ملی اس کی بھی بہت تعریف ہوئی ہے تعریف ہوئی ہے اور ہوں ہوں ہوں ہوں مکمل ہو چکے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا رہے

ایک جگہ بیٹھ کے مشورہ کرنا پڑتا ہے بہتر ہے مشورہ کر کے اور دین کو اجاگر رکھا جائے ہوں ہوں اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں یعنی مہیلا کے بیٹھنے اٹھنے کا سب کا سویدھا تھا ہے نا لیڈزوں کے بیٹھنے کا ہوں ٹھیک وعلیکم سلام